یس ہاں مجھے رجسٹر چاہیے کچھ قلم چاہیے پین چاہیے بال پین کچھ اچھے اچھے اور پین تو تو کیا ہول سیل میں آپ پرووائڈ کر سکتی ہیں ہمیں ہاں دیکھیے دیکھیے ہمیں تو بلک میں لینا ہے اور چاہے وہ پینسل ہو وہ پین ہو یا بال پین ہو یا پھر جنرل پین ہو یا پھر یا پھر یہ یہ جنرل پیپر ہو کاغذ ہو تو تو تو دیکھیے تو تو اس میں آپ ہمیں کتنا پر سینٹ ڈسکاؤنٹ دے سکیں گے پانچ سے دس پر سینٹ کا کوئی مارجن زیادہ ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں دس پر سینٹ تک آپ یہ کر دیجیے تو ہم آپ کو کافی بلک میں آڈر دیں گے اور آپ کے لیے وہ کافی کافی یوزفل رہے گا رہے گا اور اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی کہ آپ آپ وقت کی پابندی کریں گی تو اس کا تو لحاظ آپ کو رکھنا ہی پڑے گا اور ہاں بہرحال ہم آپ سے ریکویسٹ یہی کریں گے یہ کہ اگر ہمیں یہ سہولیات ملتی ہے ڈسکاؤنٹ سے اور آپ کو ڈیلی آپ کی اچھی رہتی ہے اور آپ سامان بھی اچھا فراہم کرتی ہیں کوالٹی کے ساتھ تو ہم اس کو چاہیں گے کہ ہم آپ سے معاملہ کریں موسٹ ویلکم ہاں تو ہم اس کی ہم اس کی فہرسٹ یا لیسٹ جو ہے وہ وہ آپ کو فراہم کر دیں گے اور اور آپ اس کے مطابق ہمیں پھر یہ میرے آڈرس کو آپ پورا کیجیے وقت کی پابندی کا خیال رکھیے اس لیے کہ یہ بہت امپوٹنٹ چیز ہے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا مارکرس میں ڈفرینٹشئیٹ مل جائے گا نا شیڈ کلر اچھا اچھا ششید بھی بنے گا اچھا اچھا اچھا اوہ ہاں تو او تو بہت اچھا ہے ہاں ٹھیک ہے ضرور ضرور او اوکے